हम लोग छोटे छोटे जब थे तो मिट्टी के मकान वगैरह बनाते थे खेलने के लिए छोटे छोटे उनकी रंगाई पुताई करते थे बहुत अच्छी लगती थी और उसके बाद जो में उनको खेलते थे बहुत अच्छे अच्छे बनाते थे मूर्तियाँ वगैरह बनाते थे जैसे शिव जी की मूर्ति है या गौरी मैया की मूर्ति पार्वती जी की मूर्ति है और यही सब बनाते थे राम सीता बनाते थे धनुष बाण वगैरह बनाते थे यही सब बना के हम लोग खेलते थे और उसके बाद में बहुत सारे बच्चे हमारे जो है मित्र इकट्ठा हो जाते थे तो हम लोग आपस में खूब खेलते थे हम लोग को बड़ा अच्छा लगता था और खेलने के बाद हम लोग फिर उनका ऐसा करते थे कहीं कहते थे कि इन इनका जो है खाना पानी कराना है भगवान को खिलाएंगे भगवान को स्नान कराएंगे उनकी पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद में पूजा पाठ करने के बाद हम लोग इनकी जो है जयमाल वगैरह शादी वगैरह सब आपस में करवाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चुनरी वगैरह और पीताम्बर वगैरह मंगवाते हैं भग भगवान को पूजा करने के लिए कपड़े पहनाने के लिए तुलसी विवाह हम लोग करते हैं बचपन से अब तक उसमें भी अच्छी अच्छी बढ़िया अच्छा अच्छा जो है निशान बनाते हैं तुलसी माँ का व्रत रखते हैं पूजा करते हैं और चूनर और जो है लहंगा उनके लिए हम लोग सिलते हैं अपने आप से अगर खरीदकर नहीं लाते हैं तो सिल लेते हैं उनकी पूजा करते हैं कथा करते हैं और आराम से बैठते हैं उनकी पूजा करने के बाद फिर जागरण भी रखते हैं रात भर जागते हैं कीर्तन भजन भी करते हैं सभी सहेलियों के साथ में बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद हम लोग जो है ये सब करते हुए उनकी सुबह जो है स्नान ध्यान स्नान ध्यान करके फिर भगवान का भोजन करते भजन करते हैं और भजन करने के बाद शालिग्राम को स्नान कराते हैं तुलसी माँ को स्नान कराते हैं शालिग्राम को स्नान कराते हैं तुलसी माँ का शृंगार करते हैं सारे शृंगार की व्यवस्थाएं करते हैं और फिर जो है भगवान को शालिग्राम का भोग लगाते हैं तुलसी माँ का भोग लगाते हैं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करते हैं उसके बाद में जो है उन उनकी पूरा पूजा आराधना करने के बाद हम लोग बैठते हैं फिर शाम को भी दूसरे दिन भी कीर्तन भजन करते हैं और अपने परिवार के साथ आराम से सारी पूजा व्यवस्था करते हैं उनकी और हम लोगों को बहुत ख़ुशी लगती है बच्चे भी उसमें सहयोग करते हैं और पड़ोसी भी सहयोग करते हैं और बहुत अच्छा लगता है ऐसा करने से और उनकी पूजा पाठ करते हैं फिर उसके पांचवे दिन जो है पूर्णिमा होती है कार्तिक पूर्णिमा उसमें भगवान चन्दा चंद्रदेव की पूजा करते हैं और गंगा स्नान करते हैं गंगा स्नान करने के बाद में ही हम लोग दान पुण्य करते हैं और गंगा स्नान करने के बाद वहीं घूमते टहलते हैं कानपुर में थोड़ा बहुत और उसके बाद जो हम लोग ये चलते हैं वहाँ से तो फिर रास्ते में जो छोटे मोटे मंदिर मिल जाते हैं जैसे तो वो भी सुनते देखते वो भी इधर उधर आते हैं और उनकी मूर्तियाँ जो है हम लोग बहुत अच्छी बनाते हैं भगवान राम की बनाए हैं कहीं कृष्ण की बनाए हैं और मूर्तियाँ बना कर उनकी सजावट करते हैं क्योंकि हमारा घर जो है घर बहुत आकर्षक लगे बहुत सुन्दर लगे इसके लिए हम लोग बनाते हैं